चूल्हे पर खाना बनाते समय अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है जैसे चूल्हे पर यह चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो बगल में बैठते हैं तो जैसे साड़ी जल जाती है साड़ी जल जाती है लड़कियाँ निकली रहती है तो हाथ भी जल सकता था इसी प्रकार से भोजन बनाते थे और चूल्हे पर खाना बनाते हैं वक्त हमें बहुत सा बहुत टाइम लगता था बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था इसी तरह हम चूल्हे पर खाना नहीं बनाते हैं तो काफ़ी देरी होती है जब से गैस पर खाना बनाते हो तो टाइम की बचत भी होती है और उससे कपड़े भी नहीं जलते और खाना भी जल्दी बन सकता है और उन्हें जल्द खाना बन सकता है जैसे कि घर में रिश्तेदार आ गए तो गैस है तो गैस फटाक से जलाएँ और नाश्ता भी तैयार कर देना नाश्ता तैयार करने के बाद उन्हें दे दिए खा लिए फ़िर इसके बाद जैसे की भी रिश्तेदार आए तो गैस है तो गैस को जलाने के बाद खाना बना देंगे खाना खाना बनाने में उसमें टाइम भी बच सकता था टाइम भी बचता था जैसे कि चूल्हे पर खाना बनाते वक्त जैसे आधे एक घंटा लगता था तो गैस पर खाना बनाते हैं तो आधे घंटे में सारे खाएँ तैयार खाना तैयार हो जाते हैं वहाँ पर दो खाने रहते हैं एक पर चावल चढ़ा दिए एक पर दाल चढ़ा दिए इससे हमें ज़्यादा मदद मिलती है और जैसे की खाना बनाते हैं फ़िर एक पर रोटी बना लिए तो दूसरे पर सब्ज़ी बना लिए इसी तरीके से मतलब बन जाता था और चूल्हे पर क्या था धीरे धीरे खाना बनता था दाल चढ़ाए तो दस धीरे धीरे आग जलती नहीं थी और धीरे धीरे खाना बनता था और खाना बनता था फ़िर अनेक प्रकार की समस्याएँ भी होती थी जैसे कि खाना बनाते वक्त अगर ध्यान नहीं है तो अगर हम लोग कोई भी कपड़े पहने हो पहने हुए हैं तो उसमें उस पर मतलब की ध्यान नहीं देते हैं तो पीछे से जल जाता है और लकड़ी निकली रहती है निकली रहती है तो हमारे हाथ में चल जाती थी तो और गैस पर खाना बनाने से हमें आराम मिलता है और हमारे टाइम का भी बचत होता है और गैस पर जल्दी खाना बन जाता है और गैस पर जल्दी खाना बनने के साथ साथ हम हमारा टाइम हमारे टाइम का भी बचत होता है जैसे की रिश्तेदार हमारे घर में आए तो गैस है तो खाना खाना जल्दी से बना लिए अच्छी तरीके से तैयारियाँ कर लिए खाना बन गया टाइम भी नहीं लगता गैस है तो रिश्तेदार आगे तो आए तो हम चाय बना लेंगे चाय बना लेंगे अगर गैस हमारे घर में नहीं होता है रहता होता था तो हमारे घर में प्रॉब्लम होती थी चूल्हा कौन जलाएँ चूल्हा कौन जलाने जाए इसलिए यही सोच सब पीछे हट जाते थे चूल्हा नहीं जलाते थे अब गैस सब लोग जलते हैं और गैस जलाकर खाना बनाते हैं और उसमें समस्याएँ भी नहीं होती है अनेक प्रकार की सुविधा भी होती है और सुविधा के साथ साथ हमें हमारा टाइम हमें हमारा टाइम भी बचता है वह खाना भी बना लेते हैं टाइम जो बसता है तो दूसरे काम में भी लगा सकते हैं ऐसे ही हमें कल गैस पर खाना बनाते हैं और हमारे कपड़े भी नहीं जलते हैं गैस पर गैस पर हमारे कपड़े नहीं जलते हैं और बर्तन भी नहीं जलती चूल्हा बनाते हैं तो बर्तन भी जल जाते हैं बर्तन भी धुलना पड़ता है इसी तरीके से हमें बहुत सारी मदद भी मिलती है गैस से जब से गैस हमारे मतलब गैस आई है तब से हमारे काम का बचत भी होता है टाइम का बचत के साथ साथ हमें बहुत सारे हेल्प मिलते हैं टाइम भी बचता है हमारा और